हेलो हाँ हूँ हँ हम हे

कहलहुँ हम टूरिस्ट छी हम बेमार तबियत हमर ई कम है मौसमके देखैत छी केहन मौसम केनाए यऽ हूँ हुँ हूँ हूँ हे हूँ हाँ हम घुमए लए आएल छी हूँ आर धुर नहि नहि मौसम देखिके देखै छिऐ ने सर्दी जुकाम भए गेल यऽ नहि कहुँ सर्दी जुकाम लऽ की करब कोन उपाए करब हूँ

हुँ हूँ हे आ माथो दर्द करैए उँ हूँ हुँ एतऽ एलहुँ घुमए लऽ आब देखैत छी पानि पड़ैए मौसमे तेहन केने एतुका मौसम बड़ गड़बड़ यऽ हूँ हूँ हूँ मौसम बड़ गड़बड़ कए दलकए हूँ हूँ से हूँ हूँ हुँ हुँ हुँ हुँ हूँ मौसम बड़ गड़बड़ केने छै आइ केना आदमी निकलै कतहुँ निकलै छी तऽ भिगिए जाइत छी हूँ हूँ हुँ नहि भेलिए हँ मोने दबल यऽ की करब हूँ मोने दबल यऽ की करिऐ माथामे दर्द यऽ स सर्दी जुकाम भए गेलैए हूंँ हुँ हाँ अच्छा देखैत छिऐ निकलि कऽ इलाज देखैत छिऐ पानि नहि पड़त तब ने आएब हुँ हुँ हँ हँ पानि पर परे हूँ हँ हूँ नहि आ आ देखैत छी तैँ तऽ रूकल छी हुँ आ नीक जगह देखिके देखब तब ने ना एतऽ तऽ एब केलहुँ यऽहाँ हूँ एबे केल हूँ हूँ हाँ हाँ हाँ